میں نے ایک شال منگائی تھی اپنے لیے تو وہ بہت ہی اچھی دکھنے میں تو اچھی تھی جب میں نے اِس کو فوٹو میں دیکھا لیکن جب وہ میرے گھر پہ ڈلیورڈ ہوئی تو وہ بالکل چینج تھی مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ ڈلیور نہ وہ ٹائم پہ ڈلیورڈ ہوئی اور نہ جیسی وہ تھی ویسی وہ آئی کیونکہ جیسا اُس کا کلر تھا سو کلر تھا براؤن کلر لیکن ہمیں وائٹ کلر دیا گیا جو کہ شال میں وائٹ کلر بہت گندہ ہوتا ہے تو میرے کو نہیں چاہیے تھا وہ بالکل بھی مجھے وائٹ کلر دیا گیا تو وائٹ کلر سے بہت ہی پرابلم آئی مجھے کیونکہ وہ میں نے نہیں منگایا تھا مجھے نہیں اچھا لگا آپ کا جو پروڈکٹ ہے بالکل ہی پسند نہیں آیا ہے پلیز جو میں نے منگایا تھا مجھے وہ دیجیے پبلک کو وہی پروائیڈ کیجیے جو وہ منگایا ہے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تو جو میں نے شال منگایا تھا وہ میں نے براؤن کلر منگایا تھا وہ وائٹ کلر کا آیا اور کپڑا ہی بہت ہی خراب ہے اُس کا اتنا اچھا کپڑا نہیں ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی کہہ رہی تھیں ہاں کپڑا خراب ہے